हमारे चंदौली जिले में की तरफ बहुत सारे झरने राजतरी देवतरी लतीब साब्बा बांध ये सब घूमने वाली बहुत सारी जगह हैं लेकिन रेल्वे स्टेशन बस स्टेंड की रेल्वे स्टेशन की सुविधा इधर न होने की वजह से पर्यटक पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाते हैं इधर एक रेल्वे स्टेशन होना चाहिए और बसों को सुचारु रूप से चलान चलाना चलाना चाहिए इससे इधर पर्यटन अच्छा होगा पर्यटकों के लिए होटल सड़क इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए इधर घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह हैं बहुत सारी मंदिरें हैं और इधर सरकार को एक रेल्वे स्टेशन बनाना चाहिए बस स्टैन्ड ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बसें चले इससे लोग आ जा सकते हैं घूम सकते हैं होटलों में खाने पीने रहने के लिए जगह होना चाहिए इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह घूमने के लिए बहुत सारे जगह हैं बहुत सारी मंदिरें हैं और काफ़ी अच्छी जगह हैं झरने जल और बहुत सारी मंदिरें हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए